विज्ञान जे छै से हमरा काफी हद तक जे छै से विज्ञान आ विज्ञानक तकनीक आकर्षित करैत अछि एहि दुआरे कि एकर ढेरो उदाहरण अछि जेना आइ से पन्द्रह बीस साल पहिले पीछे चलि जाउ लोक पहिले अपन सगेर सम्बन्धी या अपनासँ दूर रहै बला लोकके जे छै से चिट्ठी या तारके माध्यमसँ सम्पर्कमे छलथि अखन जे छै से टेलीफोनके आविष्कार भऽ गेलाके बाद जे छै से लोक टेलीफोन करऽ लगलखिन बादमे जे छै से ओहिके अपडेट कऽ कऽ अहाँके मोबाइलके रूपमे आबि गेलै जे अहाँ घर बैठल कोनो दुनियाके कोनो कोनामे रहि कऽ प्लक झपके तऽ हुनकासँ हम वहाँ मुही गप कऽ सकै छी तकर बाद जे छै से ओकर एहि हिसाबसँ प्रगति भेलै आ ओकर नया अपडेट एलाके बाद जे छै से अहाँ सामने बलाके जे छै से फोने पर फेस टू फेस देख सकैत छियै मुँहा मुँहे हर घड़ी जे छै से अहाँ एहि सभके माध्यमसँ विज्ञानसँ जुड़ल छी अहाँके कतौ जबाके पहिले लोक पएरे जाइ छलै अखन जे छै से अहाँ बस ट्रेन मोटरसाइकिल कार या हवाइ जहाजके माध्यम से